में एह् आक्खना चाह्नां की साढ़ी डोगरी दी साढ़ी डोगरी लैंग्वेज जेह्ड़ी इन्फूलैंस ऐ डेवेल्पमेंट होनी चाहिदी ऐ जेह्ड़ी अदर लैंग्वेज इं'या रीजस दे बिच इं'या मतलब हिंदी लैंग्वेज ऐ ओह् हर इक बंदे आंदी ऐ जि'यां साढ़ी डोगरी लैंग्वेज बी हर इक बंदे ई आनी चाहिदी ते थोह्ड़ा बोह्त एह्दी जानकारी होनी चाहिदी की डोगरी लैंग्वेज बी ऐ इस दूनियां दे बिच की डोगरी लैंग्वेज बिच बी मतलब ऐसा इन्फूलेंस होना चाहिदा डेवेल्पमेंट होनी चाहिदी डोगरी लैंग्वेज दी इन अदर रीजन बिच इं'या लोकें ई बाह्र जंदे लोग इं'या ञ्यानें अज कल्ल लोग जम्मदे गै हिंदी पढ़ानै ई लग्गी पौंदे उनें ई हिंदी ते डोगरी डोगरी सखानी चाहिदी उनें ई अपने रलीजन दी जेह्ड़ी साढ़ी अपनी मात्तरभाशा ऐ ओह् सखानी चाहिदी हिंदी डोगरी सखानी चाहिदी ते डोगरी सखानी चाहिदी ञ्यानें ञ्यानें गी ते पुच्छना डोगरी आंदी निं ते मैड़मां स्कूल जंदे अजकल्ल ते उनें ई लोग ओह् करा दे हिंदी में बात करो हिंदी में बात करो पर ओह् उनें हिंदी दी जगह डोगरी च गल्ल करानी चाहिदी हिंदी डोगरी च गल्ल करानी चाहिदी की हिंदी ते डेवेल्प में एह् बोलना चाह्नां की साढ़ी डोगरी लैंग्वेज गी डेवेल्पमेंट होना चाहिदी जि'यां अदर लैंग्वेज आह्ले लेखा जि'यां इस बेल्लै हिंदी होंदी ते जिस हिंदी इस बेल्लै होर ऐ इं'या होनी चाहिदी ते ते में बस इयै कैह्ना चाह्नां की साढ़ी जेह्ड़ी हिंदी डोगरी लैंग्वेज ऐ ओह् सारे साढ़े ञ्यानें गी आनी चाहिदी जेह्ड़े अजकल्ल बड़े हिंदी बोलदे न